हेल' औ

अ गारियाथ' आनदाय नाङा दे आं दङ माबा बे बङाइगावनिफ्राय एसे मिनि बास जों फैबाबो जायो जानाया आरो नैबे ट्रेन जोंबाबो फैनो हायो आरो क'क्राझाराव बङाइगावनिफ्राय ससेयाव मोनगोन अ ए बे गारिया मिनि बास जोंब्लालाय नैबे मा होनो खासिखत्रा नैबेजों फैबाबो जायो नै खारिगाव मोनफैगोन खासिखत्रानिफ्राय ओमफ्राय ओरै डायरेक्ट खारिगावनिफ्राय क'क्राझार बे बास जोंनो सफैगोन आरो जेजोंबो सफैयो नैबे बङाइगावनि ट्रेन आव गाखोबा डायरेक्ट सफैयो आरो बेजोंबो मोजां आनदाय नाङा जागोन दे

फन हरबानो जाबाय दा आं दा खिथागोन गिनाङा आं दं

औ जेनेबा बे फन थाबानो एसे सोरबाफोर सिना जाना थाबानो आनदाया आरो आनदायनाया सफैयो

ए दे होनबालाय दोनथ'नोसै नामा